भारत जा जो विभिन्न खेत्र आहिनि उन्हनि में सिंधी भाषा जो विशेष योगदान आहे सिंधी भाषा जे मदद खां असां माण्हुनि खे कोई बि शइ आसान तरीके खां ॿुधाए था सघूं उन्हनि खे शयूं ॾेई था सघूं उन्हनि खे विकणी था सघूं उन्हनि खां वठी था सघूं इनजे अलावा सिंधी जो आहे लैंग्वेज लॻभॻि भारत जे हर शहर में हर शहर में ॻाल्हाई ॻाल्हाईंदा आहियूं सिंधी लैंग्वेज खे सिंधी जो इस्तेमाल जो आहे असां संचार व्यवस्था में बि कंदा आहियूं असांजे सूरत में जाम सारा सिंधी चैनल चैनल आहिनि जिते न्यूज़ जो आहिनि उओ सिंधी में ई हलंदी आहिनि सिंधी सोसायटियूं आहिनि असां जिते रहंदा आहियूं सिंधी सोसायटी ई आहे उते माण्हू आपस में लॻभॻि सिंधी में ई ॻाल्हाईंदा आहियूं असांखे कोई ॿाहिरि बि मिले त असां उनखे असांजी सिंधी भाषा जे बारे में ॻाल्हाईंदा आहियूं साम्हूं वारे खे ॿुधण में बि मज़ो ईंदो आहे हीअ भाषा ई अहिड़ी रोचक आहे की कोई बि व्यक्ति कोई बि माण्हू उनजे तरफ़ खिचजी वेंदो आहे और इनखे सिखण जी कोशिशि कंदो आहे त असांजी सिंधी ॾाढी महान लैंग्वेज आहे और असांखे गर्व आहे की असां सिंधी जो आहियूं असां सभई हिकओ भरे करे हलूं था और देश में विदेशनि में पंंहिजो नालो पंहिंजो देश जो नालो कयूं था जय झूलेलाल